नमस्ते सर हाँ हाँ सर आप बोलिए अलमीरा की दुकान है बिंद्रा बाज़ार है तो हमारे यहाँ तो देख लीजिए जैसे सोफ़ा सेट हो गया बेड हो गया कूलर है फ्रीज है पुरानी जित जितनी है फ़र्नीचर का सामान है हमारे यहाँ से सब सर नहीं नहीं हमारे यहाँ जो है लकड़ी का उद्योग है जैसे कंपनी है वह तो दो चार लगा करके काम करते हैं अपना अब यह चार दिन मतलब यह है कि जैसे अब कई रेट हैं उसमें जैसे क्वालिटी है मान लीजिए शीशम की लकड़ी है तो अलग है जमुआ की लकड़ी है तो अलग है यानी जैसे लकड़ी के ऊपर जैसे आप लकड़ी लेंगे वैसे वह जो आपका रेट बढ़ेगा घटेगा हाँ हाँ बिल्कुल होगा जब यह जैसे अब भाड़ा देना होगा तो अपने हिसाब से अपनी गाड़ी अपनी यहाँ अपनी गाड़ी से पहुँचवा दीजिए जहाँ ज़रूरत है हाँ हाँ वह हाँ क्या और से कम कम से कम कम से कम कितना है तो एक लाख दस हज़ार के ऊपर है सेट एक सेट होता है पूरा उसमें सब कोई क्वालिटी है ना हाँ जैसे पूरा सेट है ना सर जैसे जो जो अलमीरा में पूरा सेट आता है उसमें सिगारंदान है बेड है कुर्सी है नहीं नहीं कई लोग हैं दो तीन लोग हैं लेकिन मेन हम इसी जगह बैठते हैं ना ना ऐसा जो हो जाएगा वही होगा हाँ हाँ कम से कम दस पंद्रह लोग काम करते हैं नहीं नहीं जैसे उतरवाई वहाँ यहाँ से लाद दिया जाएगा लदवाई अलग हो जाएगी उतरवाई अपना उठा लेंगे अरे यह तो कम से कम दस बारह साल हो गया

हाँ ठीक नमस्ते चलो ठीक है जब चहिए तब आइएगा तो मॉल से मिल जाएगा अरे वह तो बता दिया अपडेट कर लीजिएगा ना जो भी है नहीं नहीं गैरन्टी के साथ दस साल पाँच साल के पाँच साल का गारंटी वारंटी देते ठीक है नमस्ते सर नमस्ते